सोलोंथाय खान्थिनि बेलायावहाय आं जोंनि गामि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मोजां जाजानो लुबैयो आथिखालाव सोलोंथाया मोनसे गोनांथार आयदा जाना फैबाय सोलोंथाय गैयाब्ला जे गावनि आखल आखुजों लोगोसे गावनि इयुनखौ माबोरै सालायलांगोन बेफोरखौ जोबोद खैफोद गोनां दानि दिनाव नुनो मोनसै दानि मुगायावहाय फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां फरायना मोजां मार्कस लाखियोब्ला जे गावनि ओनसोलजों लोगोसे गावनि हारिनि राव आरिफोरखौ गोजौआव मुं मोनहोनो हायो आथिखालाव नुनो मोनसै जे दानि फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो होआलासे माखासो गाज्रि फेग्रा मुवा बाहायनायाव बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनसै मोनसै आरो बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे आथिखाल आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय ससियेल मेडिया बाहायनाया जोंनि सोलोंथायाव बांसिन गोहोम खौख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरखौ बांद्राय बाहायालासेनो सोलोंथाय खान्थिखौ मोजां जागौ सानो आं आथिखालाव सोलोंथायखौ गोरा खालामनो थाखाय सोरखारा माखासे नेमखान्थिफोर फरायसालिमायाव दाना होनांगोन बेनि अनगायैबो सरखारा माखासे फरायसालिमाफ्राव फोरोंगिरिनि गोनां जानाय फरायसालिमाफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय आरो फरायसालिमाफोराव डिजिटेल क्लास लानायफोरखौ थाबैनो मावफुंना होयोब्ला आं जोंनि सोलोंथाय खान्थियाव जोबोरैनो जौगानाय फैगोनखौ

नुनो मोनो